असां बासण धोअण खे लाइ त हाणे डिटरजंट लिक्विड आहे पुराणे जमाने में त बासण मुईअ सां रख सां धोअंदा हा त नारेल या छिलकनि सां मलिंदा हा अॼुकल्ह त सॼी सुविधाऊं आहिनि मुईअ सां मलऊं था पिया डिटरजंट आहे उन लाइ पोट्र आहे सुठे सां साफ त थियनि पहले कोसो पाणी करे करे बासण पिसाए रखबा गरम पाणीअ में तॾहिं वञी सण्ब लहंदो हो हाणे त सभु सुख आहिनि सुठे सां साफ था थी वञनि अहिड़ा अहिड़ा लिक्विड निकिता आहिनि की बासण तुरंत साफ थी था वञनि केॾी बि लिव हुजे सण्ब हुजे बासण जल्दी मलजी था वञनि ऐं पुराणे जमाने में त ॾाढी देखभाल करिणी पवंदी हुई पिसाए रख कोसे पाणीअ में वरी पोइ रख सां वेई मल तंहिंखां पोइ वञी करे बासण साफ थींदा हुआ हाणे सुठे सां मलजी वञनि था बासण मले ऐं आराम सां तोलिया टुआल सां उघी ठाहे रखूं त पिया